पालतु जानवर जेना भेलै नीक लगैया एहि दुआरे नीक लगैया कि जेना गाय ओ भेल तऽ ओकरामे तऽ सभटा गुणे छै जेनाकि ओकरा गोबरसँ सेहो बड उपकार छै जलावन होइ छै खेतमे दियौ तऽ खाद्यकेँ काज करै छै दुधसँ बहुत रङ्गके काज होइ छै दुधमे विटामीन छै तऽ ओ सभ तऽ बहुत रहै छै लेकिन नीक तऽ लगै छै लोककेँ जे हँ गाय पोसब लेकिन ओकरा फेर खाना खोराकी ओकरा चरावऽ बझावऽमे सेहो कनि दिक्कत छै ताहि लऽ कऽ ओ नहियो नीक लगै छै जेनाकि धिया पुता हमरा नहि नीक लगै छला लेकिन धिया पुता खरगोश पोसने रहै बहुत दिन तक खरगोश रहल लेकिन जेना ओकरा कुकुर भेलै बिलाड़ि भेलै ओहि सभसँ ओकरा बहुत परेशानी छलैया ओकरा मारि देलकै ताहि लऽकऽ नहि नीक लगैया जे कोनो जानवरकेँ पोसु आ ओ जानवरकेँ दिक्कत हेतै ओ मरि जेतै तऽ भेलै जे जे पोसलक तकरा पाप होइ छै तैँ लऽ कऽ पालतु जानवर नहियो नीक लगैया तऽ इएह हमर एकटा समस्या अहि नीक लागऽके आ नहि नीक लागऽके